असां जे पासे में हिकिड़ो हाल आहे जंहिं जो नालो टाउन हाल आहे उन टाउन हाल में मूंखे ख़बर पई त अलाल अलॻि अलॻि तरहनि जे गुलनि ऐं ॿूटनि जी नुमाइश रखी वई आहे त मूंखे बि उत्साह जाॻियो त मां उन नुमाइश में वञा ऐं मां उहे गुल ऐं ॿूटा ॾिसां पोइ मां उन नुमाइश में वयमि त उते वञी करे मां ॾाढो अचरज में थी वियम छो त उते जेके बि ॿूटा ऐं गुल हुआ उहे उन्हनि मां मां तमाम पहिरियों दफ़ो पई ॾिसां जेके मूंखे तमाम सुठा लॻा ऐं उते असां खे उन जे बारे में वधीक जानकारी ॾिनी वई त उन्हनि गुलन खे वधाइण ऐं ॿूटन खे वधाइण लाइ असां खे कहिड़ा कहिड़ा भाण कमु ईंदा आहिनि उन्हनि में कीअं उन्हनि खे असां कमु आणे सघंदा आहियूं जीअं उहे वधन ऐं वॾा थियन ऐं सुठा गुल निकरन उहो ॾिसी करे उन्हनि खां सिखी करे समिझी करे मां बि उहे भाण पंहिंजे बाग़ लाइ वठी आयमि जेके मां पंहिंजे घरु अची करे उहे मां कमु आणींदी आहियां